असांजे मुंबई शहर में जीअं त इलेक्ट्रॉनिक ऐं कपिड़े जो व्यापार वधी रहियो आहे त जीअं कपिड़े जो हिते कपिड़ा जामु मिलंदा आहिनि हिते जीअं लिंकिंग रोड थी वियो कोलाबा मार्केट थी वई हिते जामु सस्ता सस्ता ऐं सुठा सुठा कपिड़ा मिलंदा आहिनि मुंबई जे ॿाहिरि शहरां मुंबई में अची कपिड़ा ख़रीद करंदा आहिनि त असांजे हिते जामु सुठा कपिड़ा मिलंदा आहिनि ऐं मुंबई में असांजो मॉल बि खुली रहियो आहे जामु सारा मॉल आहिनि त हुते बि जामु ब्रैंडिड कपिड़ा मिलंदा आहिनि त मुंबई में जामु माण्हू ईंदा आहिनि ऐं कपिड़ा वठंदा आहिनि त जीअं हाणे पब्लिक खे कपिड़नि जी क्वालिटी ऐं सभु खपे थो उहो स्टाइल जो कपिड़ो बनी मिलंदो आहे ऐं हिते इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बि जामु मिलंदो आहे जीअं त हिते विजय सेल्स क्रोमा ऐं ॿिया ॿिया इलेक्ट्रॉनिक जा दुकान बि आहिनि वॾा वॾा हुते जाम सारा नवां नवां मोबाइल ऐं शयूं अची वियूं आहिनि त हुते असांखे सारी शयूं टाइम ते मिली रहियूं आहिनि ऐं मुंबई ईअं हिन ई करे मुंबई वधी वधी रही आहे